हॅलो गूड आफटरनून

हां आं हय हय तू कांयच कन्फ्यूज जाय नाका हांव तुका सारकी फेमस रेस्टोरंट सांगता सगळ्याच्याकूय फेमस अशें मडगांव सिटीन आसा तें आसा रिटज क्लासीक तें सारकेंच फेमस रेस्टोरंट आनी त्या रेस्टोरंटान तुका जेवण सारकें रुचीक मेळटा नुस्तें सारकें फ्रेश मेळटलें प्रायस जरी रेंजीर आसलो तरी जें आसा मेळटा तें खाण जें आसा तें तुका सारकें रुचीकूच आसता सो तू त्या रेस्टोरंटान गेल्यार चलता आनी बेश्ट म्हणल्यार आतां आसा ती आसोळना आसोळणा प्लेस जर तुवें पयला आसतली थंय तुका घे म्हण लायणीन रेस्टोरंट आसा स्टार लायट म्हण आसा सेम्स म्हणून आसा अश्यो जायत्यो आसा सो तूं चूस करपाक शकता जाय तर रिट्स क्लासिकांत मडगांवा वच नाजाल्यार आसोळणा गेल्यार तुका लायनीन चार पांच आसा थंय तुका चोयस करपाक मेळटा सो आनी कितेंय जाय तुका म्हजे कडल्यान इन्फोमेशन जाल्यार विचारपाक शकता तूं तुजे बरोबर तुजें फ्रेंड्स आसात फ्रेंड्स आसात आनीक आं जाल्यार सुद्द हय हय लाॅकेशन हांव तुका शेअर करतां तुका खंयचें जाय तें तूं म्हाका मेसेज कर व्हाॅटस्पेपाचेर सो तें लाॅकेशन हांव शेअर करता इतल्यान तुका हेल्पफूल जातलें प्लस इजीय जातलें फटाफट तूं पावपाकूय शकतलें जर तुका टेक्सी हायर करपाची आसा जाल्यार हांव करून दिवपाक शकता कित्याक म्हजें वळखीचे आसात थंय हां सो आनीक म्हाका फिडबॅकूय धाड तुका आमचें जेवण गोंयकारांचें जेवण कशें लागलें नुस्तें कशें फ्रेश आशिल्लें तेवूय फिडबॅक म्हळ्यार धाड हां आनीक कितेंय जाय इन्फाॅर्मेशन जाय हय स्टे स्टे करपाक तुमकां दुसरी हाॅटेल आसतली आं सो तुका आनी इन्फाॅरमेशन जाय कितेंय हेजे मुखार जाय जाल्यार तरी तूं म्हाका कळोवपाक शकता आं बरें बरें बाय